जो कभी अकेला नहीं खेला जाता है हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते हैं जैसे अकेला नहीं खेलते हैं चार पाँच लोग दस बारह लोग जैसे क्रिकेट हो गया तो हम लोग ग्यारह प्लेयर से खेलते हैं अकेला कभी भी क्रिकेट खेल नहीं सकते हैं ऐसे कबड्डी हो गया उसने भी हम लोग सात सात प्लेयर से खेलते हैं एक दूसरे के साथ खेलते हैं हमेशा एकजुट होकर खेलते हैं और जिसको नहीं खेलने आता है उसको हम लोग सिखाते हैं कि ऐसे खेला जाता है तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं और खेल का जो होता है खेल भावना हमेशा रखना बनाए रखना चाहिए इंसान को और खेल खेल अकेला नहीं खेला जाता है टीमवर्क वही होता है जो एक दूसरे को लेकर चलता है टीमवर्क उसी को बोला जाता है और हमेशा मतलब खेल तो अकेला खेल नहीं सकते हैं खेल के लिए हम सबको इकट्ठा करना पड़ता है पहले इसके बाद खेल कोई भी किसी भी खेल को अकेला नहीं खेल सकते हैं जब तक हमारे पास चार पाँच लोग नहीं होगा जैसे क्रिकेट हो गया है ग्यारह प्लेयर से कबड्डी हो गया जैसे मतलब बहुत सारा ऐसा भी खेल जैसे हॉकी हो गया जैसे फुटबॉल हो गया जिसमें हम लोग सब टीमवर्क के साथ सब एकजुट होकर खेल खेलते हैं जिसको नहीं खेलना था उसको सिखाते हैं खेल भावना यही होता है